हेल'

औ औ मा बस्थु मोनबा फालें अ आस्सा आस्सा बे

बे जाबाय माने दंफां लायै बेसेनाथ' दंफां लायै दंफां आरो सिम्पोल बिदिब्ला बेथ' सात हाजारसो गोग्लैगोन

दंफाङाथ' फ्रेस दंफां फ्रेस दंफां एखदम मोजां सिसुआनो सिसु दंफाङानो आरो औ आरो बेबो पास हाजारसो गोग्लैयो

अ सप्तासे लागोन सप्तासेसोनि उनाव हरनो हागोन आरो औ हा हागोन हागोन इखो सप्तासे उनावनो

अ जागोन दे

फैदो फैनानै दंफांखो नायनो नोङो दंफां नायनानै होमब्ला ओरैनोथ' खम खम जागोन एसे

हाजिराखौथ' इखोथ' होखानांगोन हाजिरा बानायनायनि कमिसनखौ लानांगोन दे दे जागोन दे